हमरा गाँव नीक लागै छै इसलिए कि वहाँपर गाँवके वातावरण भी बढ़िआँ छै फेर वहाँ खेत छै वहाँ हरियाली भी देखैके लिए मिलै छै फेर वहाँ नहर नदी ई सब देखैके लिए मिलै छै सब चीज एकदम लागै छै एकदम नेचुरल लागै छै एकदम आओर वहाँके लोक सब भी बहुत नीक छै वहाँ जो मोनमे रहै छै ओ बोलि दै छै सामनेमे आओर रहलै शहरके बात तऽ शहरमे ई छै कि शहर हम इसलिए एलिए कि यहाँपर पढ़ाइ लिखाइ यहीँ छै गाँवमे ओहन बेबस्था छलै नहि शहरमे ई बात छै आओर यहाँके लोक सबसँ सिखै लेल बहुत चीज मिलै छै जे चीज नहि आबै छै हम सीखि लै छिए जे हमरा नहि आबै छै हम ओकरा सिखा दै छिए तऽ ई सब छै यहाँके सिखैके भावना छै यहाँपर बहुत चीज छै यहाँ टेक्नोलॉजी भी छै आओर हर क्षेत्रमे यहाँसँ आगे बढ़ि सकै छिए लेकिन गाँवमे ओहन बात छै नहि कि जइसेकि वहाँके लोकसब बढ़िआँ छै लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर मतलब खेती गृहस्थीके बारेमे ओकर अलावा आओर वहाँ कुछ छै नहि तऽ हमरा मतलब गाँव ठीक लागै छै लेकिन आगे बढ़ैके लिए शहर ठीक छै आओर सही छै